अहें कपड़े धोन्ने होन्ने आं इ'यां मतलब कि कपड़े किट्ठे करियै रोजा दे रोज कपड़े धोने होन्ने अहें मतलब कि ओह् करियै रोजा दे रोज आपे एह् ध्याड़ी लांदे न ते रोजा दे रोज गंदे होए दे होंदे ते अहें इक दिन नेईं ते दूए त्रिये दिन ते धोने गै धोने होंदे न कपड़े ते जे जां मतलब कि दूए दिन धोने होंदे ने ते जे नेईं मशीन मशीन बी ऐ वैसे रक्खी दी अहें ते जे नेईं मशीना च धोने होन ते जे थोह्ड़ा जेहा निरमा पाया ते पानी पाया ते धोई औड़े धोइयै सुट्टी औड़े अज्जकल सौक्खे सुक्की जंदे ने हून अग्गें गर्मियां आग ते फेर होना इ'यां मतलब कि रोजा दे रोज धोने आह्ले बाड्डी बूड्डी बी अपनी ते नेईं ऐ कुहा दी ते चलो करने गै पौंदी ऐ थोह्ड़ी बोह्ती ते कसूनी आह्ले फेर ते ओह् रोजा दे रोज कसूनी आह्ले टल्ले धोने पौंदे न फिर करियै अग्गूं हून जियां बरसांत आई जानी ऐ ते ओह् भलेआं गै मुश्क मारदी ऐ मुश्क मारदे न टल्ले ते ओह् ते रोजे दे रोज धोने पोंदे न ते इ'यां गै बस करियै किट्ठे करियै ते निरमा पाया ते टप्पा च मंडी औड़े धरी औड़े ते होर कम्म करी लेआ ते फटाफट धोई ले थोह्ड़ा थोह्ड़े गै पानी साढ़े इद्धर दूआ ऐ मतलब ग्राईं आं अहें ते साढ़ा इ'यां कंडी लाका पानी इद्धर इ'यां बी बड़ा घट्ट होंदा इ'यै चाह्न्ने आं भलां भाई थोह्ड़े कोला थोह्ड़े च गै कम्म मुक्की जाए होर बी ते बाकी आह्ला बी ते भांडे मांज कुतै कुतै इ'यां पौचा बी लाने पौंदा ओह् बी करने पानी मतलब कि होवे ते गै लाना इ'यां कैह्दे कन्नै लाना होंदा ऐ न्होने बी पौंदा ते बस इ'यां आखने भलां कोई थोह्ड़ा थोह्ड़ा इस्तेमाल करो भलां भाई ते इ'यां ते फिर अहें हत्था कन्नै गै थोह्ड़े बोह्त धोई लैने होन्ने आं ते हून जेल्लै हून गर्मियां आनियां ते तां बी कसूनी आह्ले ओह् बक्खरे गै धोने पौंदे ते बाकी आह्ले टल्लें कोला ओह् फिर जेल्लै बाकियें आह्ले टल्लें कोला बक्खरे धोने पौंदे जेल्लै बाकी बी आह्ले टल्ले बिच्च गै पाओ ते ओह् सनें कसूनी गै कसूनी होई जंदी फिर ते ओह् फिर बक्खरे गै धोने पौंदे करियै मासा निरमा पाया ते फंडियै ते जेल्लै शामी आए ते फंडियै सुट्टी औड़े ते सवेरे होर पाई ले दबारा उ'यै पाई ले ओह् करियै कम्म कुम्म मकाइयै रूट्टी राट्टी पकाइयै दोबारा उ'यै पाइयै ते चली गे बाह्रा गी आइयै ते दबारा ते हून अग्गूं फिर जेल्लै बरसांत आई जाग ते ओह् फिर भलेआं गै धोते दे बी मुश्क आंदी ते आन धोते दे चा बी मुश्क आंदी ते ओह् फिर धोई धोइयै ते जेल्लै होवे धूप होवे धुप्पै सुट्टने ते जेल्लै बरखा कनी च बरसांती ज्यादा बरखा गै होंदी ऐ ते चुक्की चुक्कियै ते अंदर सुट्टने ते अंदरै इक जेह्ड़ा अंदर बेह्ला ऐ ते उद्धर डंडा लाया ते ओह्दे पर सुट्टी औड़े ते बल्लें बल्लें सुकदे रौंह्दे हवा कन्नै पक्खे लाई ओड़ने ते बस ओह्दे कन्नै गै होई जंदे माड़े मुट्टे सुक्की जंदे ते हून हून जियां हून ऐ हून ते अहें जेल्लै मतलब कि सर्दी आह्ले न ओह् थोह्ड़े थोह्ड़े करियै ते कन्नो कन्नी रक्खी जा दे अहें कन्नै कन्नै इ'यां थोह्ड़े थोह्ड़े करियै क्योंकि पानी साढ़े होंदा गै थोह्ड़ा ऐ इक दिन कम्बल धोई लेआ इक दिन रजाइयें दे गलाफ धोई ले इ'यां करी करियै ते अहें थोह्ड़े थोह्ड़े करियै गै धोने होन्ने कि जे पानी साढ़े आंदा घट्ट ऐ इ'यां बी इ'यां बी अहें आखने चलो जिन्ने कोला थोह्ड़े कोला थोह्ड़ा गै इस्तमाल होऐ ते उ'यै ठी उ'यै ओह् ऐ इ'यां गै जेल्लै बरसांत आग ते इयां गै तां बी इ'यां गै होंदा पलें पलेें कदें इ'यां ते कदें मोटर सड़ा दी ते कदें कि'यां ते कदें कि'यां ते बस थोह्ड़े कोला थोह्ड़ा गै इस्तमाल करना इ'यां एह् इ'यां गै थोह्ड़ा थोह्ड़ा उस जेल्लै हून बरसांत आनी ऐ ते फेर जेल्लै बरसांती आह्ले साढ़े ओह्कड़े थोह्ड़े थोह्डे़ इ'यां होई जंदे गर्मी आह्ले बस ते उ'यै धोइयै ते सुट्टने ते फिर अग्गें ओह् आई जा ओह् नंगी गे ते अग्गें आई गेआ स्याल ते स्याल आई गेआ ते भलेआं गै बड़े ओह् होई जंदे इ'यां धोने आह्ले हां कोटियां काटियां सब कुछ चादरां चुदरां किन्नियां होंदियां धोने आह्लियां हां न्हाने आह्ला बी होंदा ते ओह् इ'यां गै ते बस कम्म कम्म ते कपड़े धोने आह्ला बत्थेरा होंदा ऐ इ'यां